गोंयची मिडया म्हणजेत छापनावळ दूरदर्शन आनी रेडयो गोवा ही सगळ्यान धाकटी स्टेट आसा इंडियान फाटल्या धा पन्रास वर्सां आमचें गोवा ऑनलायन मिडयाक लिंक जालां गोवान चडशे न्यूज पेपर इंग्लीश आनी मराठी लँग्वेजीन पब्लीश जातात पन गोवान लोक चडशे कोंकणी लँग्वेज उलयतात पंदरा जुलय दोन हजार सोळान पुंडलीक नायक हेंच्या एडिटरशिपी अंडर एक नवो देगण् देवनागरी कोंकणी ले डेली म्हणजेच भांगरभूंय म्हणून लॉंच जालें आमचे जार जाण्टे लोक आसा जेंकां इंग्लीश हिंदी बी कळना तेंकां बरें पडटा जेन्ना मिडीया कोंकणी लँग्वेज यूज करता